हलोउ हा जय झूलेलाल मनोज चांहि कॉफ़ी सेंटर हा

हिकु त बिना खीर वारी कारी चांहि ॿियो रेग्युलर खीर वारी चांहि ॿियो कड़क चांहि लॿाड़ी चांहि बिना खंडु वारी चांहि हा त इहे सभु चांयूं असां रखंदा आहियूं तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी चांहि खपे

कार कारी चांहि आहे न कारी चांहि जेकी आहे न उ उहा तव्हांखे पंदरहां रुपया पवंदी हा हिकु ऐं जेकी जकी की रेग्युलर चांहि सादी चांहि ईंदी आहे न जेकी ख खीर वारी हा उ वीह रुपया पवंदी बरोबरु ऐं बिना खंडु वारी बि तव्हांखे वीह रुपया पवंदी ऐं कड़क चांहि बि तव्हांखे वीह रुपया पवंदी बाक़ी जेकी खीरु विझी करे ऐं कड़क चांहि मिक्स करे कंदा आहियूं उ पंजवीह रुपया पवंदी म मसाल्हे वारी चांहि एक्स्ट्रा मसाल्हे वारी चांहि पंजवीह रुपया पवंदी हा त कॉफ़ीअ में हिकु थधी कॉफ़ी ईंदी आहे बरोबरु ॿियो आइसक्रीम वारी कॉफ़ी ईंदी आहे उहो बि रखंदा आहियूं ॿियो हिकु रेग्युलर कॉफ़ी ईंदी आहे नेस्कैफे उहा रखंदा आहियूं ॿियो बिना खंडु वारी कॉफ़ी ईंदी आहे उहो बि ठाहे ॾींदा आहियूं रेग्युलर खंडु वारी बि ठाहींदा आहियूं ऐं जीअं माण्हू खे कड़क खपे त कड़क ठाहे ॾींदा आहियूं सादी खपे त सादी ठाहे ॾींदा आहियूं जीअं जेकी माणे माण्हुनि खे जेकी खपंदी आहे उन हिसाब सां ठाहे ॾींदा आहियूं पंज छह आइटमूं आहिनि इहे असां वटि कोल्ड कॉफ़ी जामु हले थी असां वटि तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी खपे

थ थद थधी कॉफ़ी जेकी सिंपल थधी कॉफ़ी ईंदी आहे उनजो रेट अथव पंजवीह रुपया हलो ऐं ऐं आइस्क्रीम वारी जेकी कॉफ़ी हूंदी आहे न उन जो रेट अथव पंजाह रुपया ऐं जेकी सिंपल कॉफ़ी ईंदी आहे जेकी गरम करे पोइ उनमें कॉफ़ी विझी ॾींदा आहियूं असां उहा अथव पंजवीह रुपया

ॿियो हिकु मटिके टाइप में विझी करे ॾींदा आहियूं लॿारी चवंदा आहिनि उनखे ॻुड़ वारी कॉफ़ी बि असां ठाहींदा आहियूं उहा उहा अथव पंजवीह रुपया न ऐं बिना खंडु वा बिना खंडु वारी खपे त उअ बी अघ साॻियो अथव ख़ाली हुनमें खंडु कोन विझंदा आहियूं पंजवीहें रुपए में असां ॾींदा आहियूं

जी जी ज़ूरूरु ज ज़रूरु ज़रूरु जय झूलेलाल जय झूल